جی آپ جس ٹی وی شو کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے علاقہ میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے لوگ کافی زیادہ اس سے جڑے ہوئے ہیں میں نے کئی بار لوگوں کو اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں لیکن میں ٹی وی شو شارک ٹینکس ٹینک سے بہت اچھی طرح واقف ہوں اور پچھلے ایک سال سے میں خود اس کاروبار کا حصہ ہوں پہلے میں اس کو نہیں جانتا تھا لیکن ایک دن مجھے میرے دوست شاداب نے مجھے اس بارے میں بہت اچھی طرح سمجھایا میرے جو سوالات تھے اس کے سارے جوابات شاداب نے دیے تو میں بالکل تیار ہو گیا اس کو کرنے کے لیے اب میں اس کو کر رہا ہوں اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کافی پیسے آ رہے ہیں اور کچھ اس کے خاص طریقے ہیں جیسے کہ وہ پیسہ لگاتے ہیں اور جسے جیسے کسی نے اگر ان کو ایک لاکھ روپے دیے ہے تو بیس ہزار ان کو فیصد چاہیے لیکن وہ پہلے آپ کے کاروبار کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا کاروبار کرتے ہیں اس سے پہلے کتنا فائدہ کمائے کتنے دن میں اور کتنی لاگت میں آپ نے کاروبار کیا اور اس میں کتنا آپ نے کمایا یہ سب دیکھنے کے بعد وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس راستے میں وہ آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں نقصان سے بچاتے ہیں اس لیے میں شارک ٹینک کو بہتر سمجھتا ہوں